बढ़िऑं आदमीसॅं अगर अहाँके मुलाकात कोनो भय जाइया तऽ हुनका सॅं अहाँके बहुत किछु सीखयके भेटत सबसऽ पहिने तँ हुनकासँ अगर अहाँ बढ़िऑं आदमी अगर अगर नीक आदमीसए अहाँके भेँट भए गेलय सबसँ पहिने तँ हुनकासॅं संस्कार भेटत जे केना बैसनाइ छै केना उठनाइ छै केना गप करनाइ छै कोन आदमीसॅं केहन बात करनाइ छै तऽ एहि कारणे बढ़िऑं आदमी बढ़ियेॅं होइ छै जिनकासॅं उनका गुरु ज्ञान भेटै छै आ गुरु ज्ञान बढ़िये आदमीटा गुरु ज्ञान दऽ सकै छै बाँकी सब थोड़े गुरु ज्ञान दै छै